आं बासजोंथ' बारा थांलाय फैलाय खामा होनबाबो आं एसे गावनि नुनायदों बुंनो सानदों जोंनि गामिनिफ्राइ मोनसे बास खारो मोनसे नङा मोन्नै बास खारो फुङाव पाचथा पर्टिपाइभआव मोनसे हाययो आरो आटायाव तेजपुर बास मोनसे फैयो जि तेजपुर थांग्रा आर फुंनिया जाबाय गुवाहाटी बास बे बासआ जि खम फैसायावनो जि गोजान जायगा लांनो हायो गवाहाटीसिम थाङो आदाबारिसिम आदाबारि आव टेन टार्टिसोआव सौहैयो आरो गोबां मानसिफोरनि जि मोनसे ट्रन्सपर्टेशन बे बासआ मोनसे आं बाइकसो बारा बाहायनाय जायो आरो जि एसे मोजां जायो ना थांलाय फैलाइयाव आरो बाहाय खम फैसारावनो जायो आरो बासा मोजांआनो आरो गोबां बास फैनांगौ जि खाथि खालाफोराव थांग्रा आरो बेफोरबायदिनो जि गामिनि बोराय बुरैफोरखौ लांग्रा बेफोर बायदि बास